हाँ हेलो हाँ बाजू जी हमरा आमक पेड़ लैके यऽ ताहिमे चारिगो कलकतिआ चारिगो मालदह चारिगो बम्बइ आओर तीन चारिगो वगैरह वगैरह आम सभकऽ सभ रङ्ग कऽ मिलैकऽ पचीसटा आमक पेड़ हमरा लेनाइ यऽ से कोना की अपनेकेँ की हमरा भेटतै से हमरा रेट कहल जाउ अच्छा बाप रे बड़ा हाइ रेट भै गेलै एकरा रेट तोड़िऔ हँ डिस्काउण्ट बहुत भऽ गेलै चारि सए डेढ़ सए दू सए मे गाछ भेट रहल छै एतऽ चारि सए कथी कऽ ई तऽ दोबरोसँ जादा भऽ रहल छै ताहि पर तऽ कनि कण्ट्रोल करबै आ जे नहि दोबर तऽ सवैआ पर रहऽ देबै दय छियै देखिऔ हम अपने अहिठुम ओहि दुआरे पहुँचलहुँ हँ जे अपनेकेँ पेड़ बहुत सुन्दर गाछ सभ छै हमरा अहाँ एथिका गाछ पसन्द भऽ गेल ताहि हम अपने अहिठुम पहुँचलहुँ अहाँक ओहिमे जे इच्छा हुअ जे हिनका हम डिस्काउण्ट दिअनि या नहि दिअनि पचीसटा पेड़ हमरा लय कऽ अछि सहए चारि सए मे अच्छा ठीक छै तऽ हमरो घर पर आ आइ कल्हि जे गार्जियन सभ पत्निए या बेटे होइत छै हमहुँ हमहुँ घर पर जाइत छी ओहि गार्जियनसँ पुछि लय छिअनि जे हौ बाबू जे गाछ अपने लोकनि कऽ पसन्द भेल ताहि गाछके कीमत एतेक एतेक कहल जाइत छै से अहाँ सभकऽ की विचार जे ओ लेब या नहि लेब से हमरा कहु तऽ हुनका हम सूचित कऽ देबनि सहए ने हँ जी हमरा तऽ पसन्द यऽ तैँ ने हम कहलहुँ जे हमरा आओर बुढ़िक पसन्द भऽ गेल अहाँ कनि रेट कमसँ कम कै कऽ अइ पचीसटा गाछ लेबै किछुओ कन्सेसन करबै तऽ पचीस जगह कम पसन्द भै जयतै तऽ हमरो एकटा अथी भऽ जयतै तऽ हम लै लेबै गाछ अच्छा ठीक छै ठीक छै आब हम राखैत छी राखी आब हम घर पर जयबै विचार जे देताह तऽ हम दू दिनमे एक दू दिनमे हम आबि जायब